नमस्ते हाँ हाँ मिलता है आपको चाहिए क्या रखे हैं टमाटर चाट रखे हैं और मटर चाट रखे हैं पनीर चाट रखे हैं कौन सा चाहिए आपको तो आइए ले लीजिए खा लीजिए है पचास रुपये पचास रुपये है ज़्यादा महँगा लग रहा है अरे कहीं भी लेंगी तो ये इतने ही दाम का मिलेगा कम नहीं मिलेगा

नहीं नहीं मैं से नहीं डालते है लहसुन प्याज़ हाँ हाँ होता है कब आ रही है तो कब आएँगी ठीक है तो ठीक है हम दे रहे हैं आइए जल्दी

और कुछ चाहिए ठंडा ओंडा नहीं लेंगी क्या गर्मी में ठंडा पिएँगी तो अच्छा रहेगा ना शरीर ठीक है ठीक है आइस क्रीम भी मिल जाएगी हाँ आइए ज़रूर गर्मी में लेंगी आइस क्रीम ठंडा तो मिल जाएगा आपको फ़ायदा भी करेगा अच्छा भी रहेगा कितने का है हाँ हाँ चॉकलेट में है ऑरेंज में है जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा

ठीक है ठीक है मिल जाएगा पहले आइए तो इतना सवाल इसी पर ले लेंगी हम पैक कर रहे हैं आप आइए कितना लोग का करना है बता दीजिए ठीक है ठीक है कब तक आ जाएँगी ठीक है तो हम दस मिनट में तैयार कर लेंगे

हाँ और कुछ चाहिए ठीक है ठीक है सब मिल जाएगा ठीक है तब आइए ठीक है ठीक है रखिए तब आ रहे हैं

ठीक है ठीक